मैं अपने परिवार के लिए स्वस्थ भोजन में खिचड़ी बनाना बहुत पसंद करती हूँ उनको खिचड़ी बोहोत ही पसंद है मैं अपने और भी ऐसे व्यंजन है जो बनाती हूँ जो स्वस्थ रहते हैं जैसे कि सब्जियाँ सब्ज़ियों को मैं भाप में पकाना पसंद करती हूँ उनको ज़्यादा उबालना पसंद नहीं करती हूँ जैसे कि हो गया मछली है अंडे हैं ओट्स है ये आदि काफी सारे व्यंजन हैं जिनको मैं बनाना पसंद करती हूँ जिससे बच्चों को और मेरे परिवार स्वस्थ रहता है उनको मैं कम तेल का खाना बनाती हूँ और जिसमें विटामिन हैं वह खिलाना पसंद करती हूँ दालें हुईं जैसे की कुछ सब्जियाँ हुईं जिसमें काफी सारे प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं उनको मैं खिलाती हूँ पोहा हो गया ओट्स हो गये हमारे दूध रोटी हो गई यह सब हमारे स्वादिष्ट भोजन है और हमारे स्वस्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है